आङो बिदिनो ना गुरनायखौ जोङो जोङो दैयानो खाथिखानालाय जोङो ओरैनो बिमा बिफा दैयाव थाङो बिब'फ्रा दैयाव थाङो जेखाइ लानानै बे समावनो आङो बिदिनो खादा फिसा एबा खबाइ फिसाफोर लानानै हमफायोमोन थाङोमोन ओमफाय आरो बिनिफ्रायनो जोङो रोंदों सारनो हमनो गुरनो गासैखौबो जोङो बेनिखायनो रोंदों आरो बेबायदिनो जोंनि दैया माबा दाउमासार होननानै बुङो बे दाउमासार दैया बिराद मोजांमोन आरो ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे न'नि सानजाजों नांगोल दै दङ बेखौबो बेयावबो जोङो बिराद मोजां दैसा माबामोन बेयावबो बिराद ना मोनसोयोमोन जोङो बिदिनो फुङाव गुरनो बेलासियावबो गुरनो सानफ्रामबो जोङो ना गुरनानैहाय बिदिनो जायोमोन आरो समनि गेजेराव बे नाखौ बेदिनो फानो मबावबा बिदिनो बे दैयावहाय बिराद ना खांख्राइ मोनोमोन नाथुर माबा मोनोमोन बिदिनो गुरब्लानो जोङो बेदिनो समनि गेजेराव जोङो खबाइसे गाहाम मोनो समनि गेजेराव बेदिनो एसे मोनो समावहाय बेदिनो बोनोबो समावहाय बेदिनो गुथनो गेदेरफोरजों थांफायै थांफायैनो बेफोरबायदिनो रोंदों आरो दैनि माबानालाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो दैनि दै सेराव थानाय मानसि ओंखायनो जों सोलोंनाङाबो ओरैनो गुरनानै हमनानै जोङो रोंबोदों बिदिनो बेबायदिनो जोङो दाबो जोङो ना गुरनो सारनो हमो